हा मूंखे अलॻि अलॻि मौसम में वॉक करण जो ऐं डोड़ू पाइण जो शौक़ु ॾाढो हूंदो पर हींअर मां वॉक ॾाढी कंदी आहियां ऐं असां साहिड़ियूं मिली करे पाण में कॾहिं कॾहिं रनिंग बि कंदा आहियूं जीअं गर्मी में त ॾाढी उस थी थिए त असां छह वजे खां पोइ सभु साहिड़ियूं पार्क में मिली करे केॾी महिल दौड़ लॻाईंदा आहियूं केॾी महिल वॉक बि कंदा आहियूं ऐं सीअ में वरी असां ॾींहं जो अढाई टी वजे पंहिंजो रोटी खाई करे निकिरी वेंदा आहियूं पोइ दौड़ बि लॻाईंदा आहियूं ऐं वॉक बि कंदा आहियूं ऐं वॉक ऐं दौड़ण सां शरीर फिट बि रहे थो शरीर में फुर्ति बि अचे थी ऐं निंड बि सुठी ईंदी आहे ऐं जेको उहो सियारे में जेतिरो खाधल पीतल हूंदो आहे सभु डाइजैस्ट थी वेंदो आहे ऐं गर्मी में वरी देरि सां निकिर थोरी सी बि वॉक कर ऐं दौड़ लॻाए त पसीना त निकिरनि त ऐं बरसाति में त माण्हू माॻे ई काबू थो थी वञे त बरसाति में घर जे अंदरि ई वॉक ऐं दौड़ दौड़ी कोन सघंदा आहियूं सिर्फ़ु वॉक थी सघंदी आहे असांजी बाक़ी घणेईं उहो उहो असां दौड़ रन पाण में कंदा आहियूं ऐं दौड़ण सां शरीर में फुर्ति मचे थी सॼी शरीर जी नसूं बि खुलंदियूं आहिनि ऐं असां पाण में घणेईं ग्रुप ठाहे करे पार्क में दौड़ लाइ वेंदा आहियूं ऐं वॉक बि ख़ूबु कंदा आहियूं असांजो वॉक में ॾाढो वॾो ग्रुप आहे